अपने बारे में कुछ खास तो नही है मेरे पास बताने को लेकिन हाँ मुझे कुछ चीज़ें है जो पसंद है मेरे निज़ी जीवन मे जैसे मुझे डांस करना बहुत ज्यादा पसंद है मुझे बाहर घूमना बहुत पसंद है मुझे रात का सफर करना बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे पहाड़ों वाली जगह जंगलों में ट्रैकिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है और मंदिर जाना भी बहुत ज्यादा पसंद है कुछ चीज़ें है जो मैं करती हूं खुद के लिए नयी नयी चीज़ें खाना बनाना कुछ ऐसा और लाइन कुछ देख के फिर अपने बारे घर पर वो चीज़ बनाना देख के तो मुझे नयी नयी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है दूसरा मुझे कला करना कला चित्रकारी करना बहुत ज्यादा पसन्द है मैं बचपन से ही हमेशा विद्यालय में जब भी कुछ प्रोग्राम होता था मैं चित्र बना के लेकर जाती थी जी फिर चाहे वो किसी भी प्रोग्राम में करना हो तो हर कार्यक्रम के अंदर मैं वह काम करती थी